नागरिकों की सुरक्षा और समाज में शांति बनाए रखने के लिए कानून में विभिन्न प्रकार के क्राइम को रोकने के लिए हमें और हमारे समाज को जागरुक होना पड़ेगा प्रत्येक नागरिक को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए कि उसके आस पास होने वाली गतिविधियां क्या हैं कैसे उनसे निपटा जा सके महिलाओ के कानून क्या हैं बच्चों के कानून क्या हैं अपने पड़ोसी पर नज़र रखें अपने आस पास कौन रह रहा है कौन किसकी क्या गतिविधि है हर एक जगह पुलिस नहीं जा सकती आने वाले समय में इसलिए हमें हर नागरिक को जागरूक होकर उसका पालन करना है और साथ ही नए कानूनी नियमों का पालन करते हुए हमें अपने आस पास जानकारी रखनी चाहिए कि कोई गलत प्रक्रिया तो नहीं हो रही है